हॅलो कोण उलयता हय हय हय कितें जाय आसलें तुमगेर म्हजे कडेन करबट आसा बुरांटें आसा सुंगटां आसा बांगडे बिंगडे हालीं ना कितें गो बाय ते बांगडे बी खावपाचें हें वर मुगो गांवटीं नुस्तें

करबट बाय शंबर रूपया वांटो आमी मात सुंगटां पात्शें रूपया पाटलो आनी बुराटें वर तुका दोनशीं रूपयानी वांटो शेवट्यांची गांथन आसा काळुंदरां आसा आनी पालू आसा कितें जाय तुमकां एक गांथन तुका पात्शी रूपया मात पडटली आं चलता मगे बरें तर